जी हाँ मुझे ऐसे कई सारे पसंदीदा किताबें पसंद हैं एवं मेरा एक प्रिय टी वी शो भी है अगर सर मैं अपनी पसंदीदा किताब के बारे में बताऊँ तो यह किताब प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है जिसका नाम गोदान है इस उपन्यास में जिस भयावह स्थिति एवं जीवन से मार्मिक शब्दों को चुरा लिया है एवं उसे प्रस्तुत कर हमें समझाया गया है वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेमचंद जी के द्वारा समझाया एवं बताया जाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति एवं कठिनाई के समय में उस चीज़ से कैसे बाहर निकलना चाहिए जिसकी वजह से मुझे यह प्रेमचंद जी की गोदान उपन्यास बहुत ही अच्छी लगती है अगर मैं अपने पसंदीदा टी वी शो के बारे में बताऊँ तो मेरा पसंदीदा टी वी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है इस शो में मुझे काफी अच्छे लोगों को देखना मिलता है इसमें सभी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई जाती हैं एवं इसमें हास्य भी काफी होता है जब हम इसे देखते हैं तो हमारे मन में जो भी टेंशन होता है वह हम हँसी के दौरान भूल से जाते हैं एवं इस शो में बुजुर्गों और महिलाओं का भी आदर सम्मान करना सदा ही सिखाया जाता है किसी भी ऐसे क्षेत्र या विचार को प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिससे कि हमारे मन में विचारों में किसी भी प्रकार की गंदगी फैले जिसकी वजह से मुझे यह टी वी चैनल शो बहुत ही ज़्यादा पसंद है